नमस्ते सर आपका मिठाई नहीं सही है आपका मिठाई नहीं सही है वह अच्छा नहीं है क्योंकि आपका मिठाई नहीं सही है वह मिठाई में कुछ गड़बड़ी है आपका मिठाई नहीं सही है और नहीं वो मिठाई नहीं सही है और आपका ऐसे ज़्यादा है मीठा नहीं सही है आपका नहीं ठीक नहीं है नहीं आपका मीठा नहीं लेना है कि नहीं सही है नहीं हाँ सर आपका मीठा नहीं सही है हाँ मीठा में आपकी खराबी है नहीं ले सकते हैं हम मीठा नहीं सही है हाँ नहीं कहीं नहीं है नहीं हमको नहीं लेना है वो सही नहीं है नहीं मीठा में कुछ गडबड़ी है हम नहीं लेंगे कम नहीं है हमारे मीठे में हाँ वह हमारे बाद दक्षिण है ठीक है मीठा नहीं लेना है खराब है हाँ नहीं लेना है